मैं रसोई पकाती हूँ जब मेरे हसबैंड खाना खाते हैं बोलते हैं बहुत अच्छा पकाया है तो हमको खुशी मिलती है मेरा बेटा अच्छा मार्क से पास हुआ मेरे को पता चला तो मेरे को बहुत खुशी हुई मैं अपने यहाँ लोगों का पेंशन फार्म भरवाया थी जब उन लोगों का पैसा आ गया तो हमको पता चला तो हमको बहुत खुशी हुई उन लोगों का आशीर्वाद हमको मिला और हमारी बेटी जे एन एम की पढ़ाई की तैयारी कर रही है जिसमें हमको एक खुशी है कि मेरी बेटी दो वर्ष पर दो वर्ष तीन वर्ष बाद मेरी बेटी के अच्छे डॉक्टर का पोस्ट मिल जाएगा जिसमें हमको खुशी है कि मेरी बेटी आगे जा कर के पढ़ाई लिखाई करके अच्छे मार्ग पर जाएगी